हम किछु नहि देखैटी छी यु टूब पर नहि बनबैत छी जे हमरा अबैया सेहि हम बनबैत छी सेहि हम खाना बनबैत छी सेहि करैत छी हम ने यु टूब पर देखैत छी ने मोबाइल पर ने टी वी पर किछु पर नहि देखैत छी जे हमसभ खाना बनबैत रहली साधारण ओएह बनबैत छी अभी तकले हमरा सभके जे अबैया से पहिलुका हमसभ पढ़ल लिखल नहि छी हमरा किछु नहि अबैया नहि बनबैत छी नहि करैत छी हम यु टूब पर नहि देखैत छी मोबाइल नहि चलबैत छी नहि टी वी चलबैत छी नहि ओ जे अबैया सेहि खाना बनबैत छी हमसभ ओहे खाना बनबैत छी खाइत छी हम पढ़ल लिखल नहि छी हमरा जे अबैया सेहि बनबैत छी